ہمارے علاقے میں جرسی گائے زیادہ پائی جاتی ہے اور گائے جو ہے وہ چارہ واڑا کھلاہ کو ان کو بڑھیا سے ان کو نہہلا دلہ کو دودھ دھوتے ہیں ان کو دودھ کو بیچتے بھی ہیں اور کھاتے بھی ہیں اور پیتے بھی ہیں اور بہت سےی کام آتے ہیں دودھ اور گائے کو جو بڑھیا سے نہالا دھلہ کو گھاس واس کھلا چارہ واڑا کھلاتے ہیں گھاس واس کھلا کو ان کو بڑھیا سے رکھتے ہیں پالتے ہیں ان کو بڑھیا سے صبح سام ان کو اچھی طگہ سے دودھ دھتے ہیں دودھ دودھ دھتے ہیں دودھ دودھنے کے بعد ان پانچ لیٹر دس لیٹر جو بھی ہوتا ہے ان کو دتے ہیں دو ٹائم کبھی صبح بھی اور سام کو بھی دھوتے ہیں ان کو اس کے بعد چارہ وارا کھلاتے ہیں بڑھیا سے جھواں واں دے کوو یعنی مچھر وچھر نہ کاٹے گائے کو ان کو دیکھ بھال کرتے ہیں ان کو چھ چھت گھر کے اندر بڑھیا سے ان کو لے جا کو رکھتے ہیں باندھتے ہیں ان کو پھر بڑھیا سے چارا وڑا کر کھلاتے ہیں اس کو گھاس واس وغیرہ اور پانی پلاتے ہیں ان کو اور سثانی وانی کھلاتے ہیں ان کو رکھتے ہیں بڑھ سے اچھی طریقہ سے سثانی وانی کھلا کو ان کو پھر دودھ دھوتے ہیں ٹائم ہوتا ہے تو سام کو پانچ لیٹر چھ لیٹر دودھ ہوتا ہے پھر اس کے بعد صوبح کو ہوتا ہے پانچ لیٹر چھ لیٹر دودھ جرسی گائے کو اور ہمارے یہاں جرسی گائے بہت ساری ہے ان کو پالنے کے لیے گھاس واس بھی لانا پڑتا ہے کاٹ کو لانا پڑتا ہے ان کو کھلانا پڑتا ہے اچھی طریقہ سے ان کو بڑھیا سے گھر میں رکھنا پڑتا ہے اور صفائی ستھرا بھی کرنا پڑتا ہے ان کو اور دودھ جو دودھتے ہیں ان کو لے جاك بیچتے بھی ہیں کھاتے بھی ہیں کچھ کچھ اس طریقہ سے اور رکھتے بھی ہیں اور بچے بچے بھی کھاتے ہیں دودھ کو پیتے بھی ہیں اور کچھ بیچتے بھی ہیں ان کو اور کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں اور گائے کو بڑھیا سے چرا ادھر ادھر گھما پھرا کو بھی لاتے ہیں چرا وڑا کو بھی لاتے ہیں اور چارا بھی کھلاتے ہیں ان کو ان کو چارا کھلا کو رکھتے ہیں گھر میں پھر اس کو بعد بڑھیا سے دھوں ہوااں دےھو ان کو بڑھیا سے مچھر وچھر بگاتے ہیں ان کے بعد جاگو ان کو لاتے ہیں